अ हेल्ल' सोरमोनलायो अ मा माइ बेलाय स्वर्न' मा बिरात बुरजा गायदों नामा बापरे बेसेबांसो जादों बिगा दामआथ' दायो आतस'ल'सो ओरैनो खैमनसो फाननाय जागोन अ अ अ अ होम्बालाय नों फुङाव फैनांगोन फुङाव फैनानै आं बेफारिफोर लोगो हमनानै होनोसै फुङाव लाबोदो अ हरनो हरनो हागोन ओं हरनो हागोन माने बेफारिफोरा मोजां मोजां बेफारि दङ नालाय अबेबा अबेबा दाम होयो अबेबा दाम होआ माइ अ अ थिगआनो जादों थांनाय माने नोङो फाननो लांनायाथ' फुङावनो थांनांगौ आं बिथिं जगाजग खालामना दोनगोन माइनि कुवालिटिफोरखौ नायनांगोन अ साफा एसे मोजां जानांगोनआनो

थ' धुला बालाथ' गैया अ अ अ जागोन दे जागोन माने आं बेफारि हमनोसै बिदिबा लोगो हमनानै माने रायज्लायना होनोसै आरो ओं ओं ओरैनोथ' दायो दामआ आतस'आनो सोलिदों जोंनि एरियाआव आतस' होगोन ना होआ नायग्रोनोसै रायज्लायग्रोनोसै रायज्लायग्रोना थिक खालामनोसै

अ जागोन दे जागोन अ माने एन्जर दाउ अमा बायदिसिनासो जालाङो नालाय औ लेथेर फेथेर जायो ओरैनो हा साफ्रा दै मोजां मोनो नामा अ दे जागोन दे जागोन आं थिक खालामना होगोन दे नों फैबानो जाबाय अ दे दे अ दे